जीअं त मूंखे पंहिंजे घर लाइ टीवी खपंदी हुई त मुंहिंजे घर जे थोरो ई अॻियां उषा टेलीविज़न वारो आहे त मां हुन जी दुकान ते वियुसि त मां हुन खे चयो भाऊ मूंखे टीवी खपे त हुन चङनि ई प्रकार जी टीवियूं ॾिखारईं तंहिंमें सैमसंग हुई वन प्लस हुई एल जी हुई ऐं एल सी डी एल ई डी ऐं सभु नए ज़माने जूं टीवियूं हुन वटि पई हुयूं जंहिंमें ॾाढा सुठी सुविधाऊं हुयूं त हुन मूंखे सभु चेक कराईं त हुन सभिनी मां मूंखे सैमसंग जा रंग ऐं उहा टेलीविज़न वणी त मां हुन खे चयोमांसि ठीकु आहे मूंखे सैमसंग जी जा टीवी ॾेखारियो त हुन में जेके हाणे जा नवा नवा प्रकार जूं सुविधाऊं हुयूं उहो हुननि मूंखे सम्झायो ऐं चयूं त भई हीअ जेका टीवी आहे हाणे जे ज़माने जे हिसाब सां आहे ऐं तव्हांखे ॾाढी वणंदी जंहिंमें तव्हांखे जाम सुठियूं सुठियूं जीअं त ब्लूतूथ वाएफाए हीअ सुविधाऊं अथव त मां हुननि खे चयो ठीकु आहे मूंखे हीअ टीवी वणी आहे त इहा टीवी मुंहिंजे घर ते मोकिलाए ॾियो ऐं तव्हांजो हिकु कोई माण्हू हुजे जेको इहो मूंखे हुते घर में लॻाए ॾिए ऐं मां उहा ॾिसी सघां जल्द में जल्द ऐं हिन जी कलर क्वालिटी ऐं रिमोट या फंक्शन ॾाढा मूंखे वणियां ऐं हिन करे मां उहा टीवी वरिती ऐं इहा टीवी सैमसंग जी ॾाढी सुठी निकिती आहे मूंखे ॾाढी वणी